हिंदी बोलने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का जश्न बहुत ही धूम धाम से और सम्मान से मनाते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृ भाषा हिंदी हमारी बहुत ही पुरानी परम्पराओं से चली आ रही है और हिंदी हमारे देश में देश की मातृभाषा हिंदी ही है और हिंदी बोलना और पढ़ना लिखना हमें बहुत पसंद है हिंदी हिंदी दिवस हमारे देश में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है उस दिन हर इस्कूल हर कॉलेज में अब बच्चों से इस्टूडेंट लोग से कहा जाता है कि हिंदी में एक हिंदी पर हिंदी में एक लेटर लिखें और उसे उन को प्राइज़ भी दिया जाता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है